मानसिनि जिउआव सोलोंथाइ लानो हानाय आरो मोजां आखल आखु सोलोंनो हानाया जोबोद गोग्गाथावनि बाथ्रा आं उन्दै समनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ जोबोद मोजां मोनग्रा सासे उन्दैसामोन आरो बेजों लोगोसे गेलेनायनि फारसे आंहा जोबोद गोसो दङमोन जेब्ला फरायनाय समाव थाखोनि गासै लोगोफोरखौ फेजेनानै गोबांसिन नाम्बार लानो हायो अब्ला गोसोआव गोग्गानाय फैयो आरो बे गोग्गानायखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव थुलुंगाखांनाया फैयो थिख बेबायदिनो गेलेनायनि बेलायाव गेलेनायनि लोगोफोरनि गेजेराव देरहासाद जानो हायोब्ला गोसोआव गोग्गानाय फैयो आरो दुग्गाखांनाय फैयो थिख बेबायदिनो आंनि दुग्गानायजों एबा गोग्गानायजों लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि गोसोआवबो थुलुंगाखांनाया फैयो आरो जाय फरायनायनि गेजेरजों जोङो मोजां गियान सोलोंनो हायो बेनि सायावबो गोग्गानाया फैयो फरायसा समनिफ्रायनो फरायनानै जाय फोरोंगिरिफोरा सोलोंथाइ होबाय बिथांमोननि सोलोंथाइ होनायखौ मोनफुंनानै आं जोबोद गोग्गानाय दङ बिथांमोननि फोरोंनाय बिथांमोननि आखल आखु फोरोंनाय बिथांमोननि मोजां मोजां बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ सोलोंनानै लाबोनो हानायाव आंहा जोबोद गोग्गानाय दङ बेजों लोगोसे गेलेनायनि बेलायाव गेलेनानै देरहानो हायोब्ला गोग्गानाया दङ आरो मोनफ्रोमबो गेलेनायावनो देरहासाद जानांगौ बियो नङा गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों लोगोसे बादायनो मोननाया बादायनानै बादायनायावबो